हाँ मैंने ओनलाइन

फिर मैंने एक दिन मेरे दोस्त को देखा वह युट्युब पर विडिओ देख देखकर ड्रोइंग बना रहा था अब मेरे कोलेज में भी क्या हुआ एक कोम्पटीअन था ड्रोइंग कोम्पटीअन तो मैंने भी सोचा कि मैं भी भाग लूँ लेकिन मेरे को ड्रोइंग तो आती नहीं थी तो मैंने यूट्यूब पर विडिओ में देखा उसमें जो थोड़ा थोड़ा मतलब पहले हाथ बना रहा पेड़ बना रहा डब्बा बना रहा ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा उन्हें करके बताया मेको यूट्यूब पर तो मैं विडिओ स्किप करके थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे बनाते गया अब कुछ समय बाद जब वह ड्रोइंग कम्पलीट हो गई ड्रोइंग ड्रोइंग कम्पलीट हो गई जब उसके बाद मैंने ड्रोइंग को देखा तो मतलब बहुत प्यारी ड्रोइंग बनी थी तो मतलब ज़्यादा भी अच्छी नहीं बनी थी फस्ट टाइम ड्रोइंग बनाओगे तो वह थोड़ी बहुत ख़राब तो बनतिच है लेकिन मुझे उससे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कैसे भी ड्रोइंग बनाई तो क्योंकि मुझे पहले नहीं आती थी पर ड्रोइंग बनी बढ़िया अब उसको देखकर ना मेरा कोलेज में कम्प्टीसन में ना तो मेरा नम्बर लगा और ना ही कुछ हुआ फिर भी मैंने जैसे तैसे करके हाँ ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसे तो हम प्रयास करते रहना चाहिए ओनलाइन करो ओफलाइन करो कैसे भी करो लेकिन हमको प्रयास करते रहना चाहिए